دہلی میڈیا عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اقلیت کے حقوق کی بات کرتا ہے عورتوں کے ایجوکیشن کی بات کرتا ہے ان کی ایکولیٹی کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ دہلی میڈیا گراؤنڈ لیول پر جا کر عورتوں سے ان کے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہے اور دور دراز علاقوں میں جہاں پر سرکاریں نہیں جا سکتی وہاں بھی میڈیا اپنے سورسیز کے ذریعے سے جا کر ان کے حق کی بات کرتا ہے ان کے حقوق دلانے کی بات کرتا ہے ان کی اکولیٹی کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ دہلی میڈیا غریب طبقے اور کچلے دبے ہوئے لوگوں کی بات کرتا ہے ان کے حقوق کی بات کرتا ہے ان کے ایجوکیشن کی بات کرتا ہے اکولیٹی کی بات کرتا ہے مرد اور عورت کے سمانتا کی بات کرتا ہے جنڈر وائز کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے